अच्छा पैह्लें पैह्लें अस सब किश करदे हे घर मंझां गवां रक्खी दी होंदियां हियां घर गै दुद्ध शुद्द मिलदा हा असें ई असें कोई लाग लूग नेईं ही लाई दी होंदी ही अजकल असें दुद्ध लागा लाना पौंदा पैह्लें केह् होंदा हा अस दो दो तिन्न तिन्न किलोमीटर असें स्कूल पैदल जाना औना जाना असें गी छे किलोमीटर पेई जंदा हा उस कन्नै अस आपूं फिट्ट रौंह्दे हे होर पढ़ाई बी अच्छी होंदी ही जि'यां स्कूल दी गल्ल करचै स्कूल जाना भु'ञां टाट पर बौह्ना टीचर बी अच्छे हे चलो अजकल बी अच्छे गै न होर उसदे बाद परानी गल्ल करचै राह्ड़े रडांदे हे खड्डा जाना राह्ड़े रढान ते उद्धर रुट्ट शुट्ट भन्नने खाने उसदे बाद परानी गल्ल करचै कोई रस्ते जंदे कोई मक्कां लब्भन मक्कां भन्नी लैनियां जि'यां गुड़ होंदा देसी देसी गुड होंदा हा देसी गुड़ कोह्लू बनाने उस कोह्लू कन्नै तेल तेल तुल कढदे हे साढ़े बजुर्ग असें बी जेह्ड़ा अक्खीं दिक्खे दा अपने ते उ'ऐ तेल अस यूज करदे हे ते अजकल कुत्थै दो रपेआ किलो तेल ते पेह्लें असें गी इसदी कदर नेईं ही अज्ज कदर पवै दी ऐ देसी घ्यो खाने देसी मक्खन हर चीज अजकल हर चीजै च मलावट कोई चीज खाने दा कोई मजा नेईं नां ई किश होर पैह्लें हर चीज ठीक ही मतलब कि मेरे स्हाब कन्नै पराने कल्चर बिच जाना बड़ा जरूरी ऐ कि अम्ब खाने अपने अजकल ओह् बी मुल्लें गै अम्ब बी कुत्थै लभदे साढ़े ग्रांऽ बिच बंदर शुंदर बी बड़े होई गेदे न सारे उ'ऐ बंदरें दी होई जंदे जानवर खाई ओड़दे सारे ते उसदे बाद